गर्मी परे करण लाइ जानवरनि खे गर्मी खां बचण लाइ जानवरनि खे रोज़ु सनानु कराइजे हिन खां न केवल जानवरनि जो शरीर जो तापमान संतुलित रहंदो बल्कि ज़हरीला पदार्थ बि ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि डॉक्टर असांखे हमेशा जानवरनि खे रोज़ु गर्मी में पालतू जानवरनि खे सनानु कराइण जी सलाह ॾींदा आहिनि हिनखां कुता ऐं ॿिलियुनि खे वधीक गर्मी सां थियण वारी बीमारियूं सां राहत मिलंदी ऐं असांजा घर जा वॾा असांखे पारम्परिकु सलाह घणेई ॾींदा आहिनि जंहिं में गांइ खे रोज़ु रोटी ऐं पौष्टिक आहार खाराइजे जंहिं में गांयूं असांखे पौष्टिक खीरु ॾींदियूं आहिनि